ہیلو سر آپ اولا ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میرا نام سمی رحمانی ہے میں نے اک اولا بک کی تھی اولا بک کرتے ٹائم مطلب اولا بک کرتے ٹائم پورا جو پیمنٹ تھا ہمارا دو سو کچھ تھا لیکن جب میں یہاں پر آئی مطلب میں اپنے شہر پہنچ گئی علی گڑھ تو ڈرائبر ہم سے دو سو سے زیادہ پیسے مانگ رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ کہنا چاہتی ہوں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب میں نے دو سو روپئے سے اولا بک کی تھی تو ڈرائبر مجھ سے زیادہ پیسے کیوں مانگ رہا ہے تو آپ ڈرائبر سے بولیں کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے نہ لیں اور جتنے کی میں نے دو سو کی بک کی تھی وہ دو سو روپئے ہی لیں مجھ سے پیمنٹ پلیز یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور ڈرائبر سے آپ بات کریں شکریہ